छठ भारतके सबसँ महत्त्वपूर्ण पर्व छै इएह पर्व प्रति वर्ष मनायल जाइ छै ई दिन ई दिन लोग काफी खुशी मिलय छै इएह पर्व कार्तिक मासके शुक्लपक्षके मनायल जाइ छै ई ई एकरा तीन दिन पहिने लोग उपवास रखय छै ओ उपवास रखय छै आओर लोग जे उपवासके बाद जे छै जाहि दिन छैठ रहय छै ओइदिन लोग गंगाजी या गंगाजीमे जाकऽ भगवान सूर्यके जल दै छै या घरमे या खद्धा खुनिकऽ ओइमे पानि डालिकऽ भगवान सूर्यके जल दै छै या पोखरि या नदी तलाब कहीं भी जाके लोक जल दै छै आओर तरह तरहके ओइक बाद ई ई मे मिठाइ ई मे लोक पकमान बनबइ छै पिरुकिया बनबइ छै केतारी बन केतारी चढ़य छै नारियल फल बहुत तरहके चढ़य छनि लोग पहिले ओइदिन ओइदिन काफी खुशी मिलय छै ओइदिन ब बजारमे बहुत तरह बहुत तरहक चीज मिलय छै ओइ कारण काफी लोकके खुशी मिलय छै आओर तरह तरहके चीज भी मिलय छै लेकिन जे जेना होइ गेलय केतारी उ नेमो सेब ई सब चीज बहुत अच बहुत लोक काफी लोग चढ़बय छै आ ई भारतमे प्रति वर्ष ई पर्व मनायल जाइ छै ई दिन लोग जे जेनाकि छैठ पर्वके लोग गीतभी गाबय छै गंगाजीके पास गानाभी इधर गीत बजय छै अऽ इएह लए बहुत प्रसिद्ध पर्व छै भारत सबसँ महत्वपूर्ण पर्व छै लोग महिला आओर पुरुष अहाँ कोइ भी कए सकय छै ई पर्व कि ई पर्व करयमे कोइ दिक्कत नहि नहि बाधा छै ई पर्बमे वहाँ बहुत नियमनिष्ठासँ पर्व करय पड़य छै इएह बात छै आओर कोइ तरहक दिक्कत नहि छै ई पर्वमे ई ई पर्व बहुत हमरा खुशी मिलय छै गंगाजी जाइ छी तऽ हमरा दृश्य देखयमे बहुत अच्छा मिलय छै वहाँ काफी लोग रहय छै काफी तरहक भीड़ रहय छै उ भीड़मे बहुत मोन लगय छै रहयमे आओर इस इएह इएह बात छनि वहाँ गीत बजय छै बहुत अच्छा अच्छा गीत छैठके बजैत रहय छै ओ गीत हमरा सुनयमे बहुत अभी भी हम गीत गाबय छियै उ गीत हमरा बहुत पसन्द पड़य छै अन दिलसँ गीत हमरा पसन्द पड़य छनि आओर उ अगर उ पकबान बनय छै उ पकवान भी खाइमे बहुत अच्छा लगय छै केतारी बनय छै नारियलसँ उ सब चीज बहुत अच्छा लगय छै उ महा संस्कृति छियै ई सब चीजमे छैठ छै भारतके बहुत अच्छा छै पर्व उ बहुतबार खुशी मिलय छै हमरा ई बातके खुशी मिलय छै कि भारतमे भी एहन एहन चीज छै जे बहुत तरहके चीज मनायल जाइ छै अन्य देशमे कहीं आओर नहीं मनायल जाइ छै बहुत तरहके बात होइ छै इएह लए छै ई बहुत पर्व बहुत प्रसिद्ध पर्व छियै अइमे बहुत तरहके ई नियम निष्ठासँ काम करय पहिने ईमे बहुत तरहसँ सूर्य भगवानके जल दै छै लोग ई बहुत कामना करय छै भगवान इस आगे भी आदमी बढ़िआँ रहए अभी भी बढ़िआँ रएह यही यही बात छै आओर कोइ तरहके दिक्कत नहि छै